भारत शब्दके उत्पति भरत नामसँ भेल अछि भरत शकुन्तलाके पुत्र छथिन आ मान्यता ई अछि कि भारतके इतर एकर नाम आर्यावर्त सेहो अछि चुँकि आर्य सर्वप्रथम एतय एलखिन आ सिन्धु नदीके तटपर ताहि लेल एकरा आर्यावर्त कहल गेलै एहि ऐतिहासिक पृष्ठभूमिपर भारत नामके उत्पति भरत शब्दसँ भेल अछि दोसर प्रश्न अछि कि आइ अजुका जे भारत छै ओकर आकार कोना देल गेल अइ से एखुनका जे भारतके हम गप्प करी तऽ ओ ओ आफ्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस या आजादीके बाद जे भारतके विभाजन भेलै ताहिसँ भेल छै जाहिमे कि भारत आ पाकिस्तान दू राष्ट्र बनायल गेलै तद तदुपरान्त पाकिस्तानके सेहो डिवीज़न भेलै जेकि पाकिस्तान आ एखुनका बांग्लादेश अछि तखन ओ ईस्ट पाकिस्तान आ वेस्ट पाकिस्तानके नामसँ जानल जाइत छलै तऽ एखुनका जे भारत हम जनैत छी ओ समग्र भारत नहि अछि जकरा आर्यावर्त जेनाकि हमसभ समग्र भारतके जे गप करैत छी ताहिमे आर्यवर्तके जे क्षेत्रफल अबैत रहैत से छै मुदा एखुनका जे भारत अछि से उन्नैस सए सैंतालिसके बँटवाराके बादके भारत अछि जाहिमे कि हम कश्मीरसँ लऽ कऽ कन्याकुमारी तक उत्तरसँ दक्षिण भारत तक देखैत छी ऐतिहासिक क्षणके जँ गप्प करी तऽ हमरा लेल सभसँ ऐतिहासिक क्षण ओ अछि जखन लक्ष्मीबाई से ओ जनिते हेतीह कि ओ जीत नहि सकैत छथिन ब्रिटिश साम्राज्यसँ तैयो अपन राष्ट्रके सुरक्षा लेल अपन स्वाभिमानके सुरक्षा लेल ओ जीवनपर्यन्त लड़ैत रहली से हमर लेल ओ सभसँ ऐतिहासिक क्षण अछि आ स्वतन्त्रता आन्दोलनमे जँ किछु ऐतिहासिक नेताके हम गप्प करी तऽ ताहिमे हम प्रथम स्वाधीनता सङ्ग्राम जे अठारह सए सन्तावनमे भेल छलै ओहिमे हम सभसँ पहिने लक्ष्मीबाईके जिक्र करब जेकि हमर हम इंस्पायर होइत छी हुनकासँ तऽ हम कहि सकैत छी जखन हमर सामनेमे सभचीज एहन स्थिति उत्पन्न अछि जखन हमरा लगैए हम नहि जीत सकै छी तैयो ओहि ओ सिचुएशनमे फाइट करनाइ ओ हमरा बुझाइए सभसँ असाधारणता अछि आ तकर बाद जँ हम वर्तमानमे स्वतन्त्रता आन्दोलनके गप्प करी तऽ महात्मा गाँधीके छविसँ हम नहि हिन्दुस्तानके एक एक बच्चा इंस्पायर भऽ सकैए